हमारे गाँव में जब हम भोजन बनाते हैं तो इसके सम्बन्ध में हमारे तथा गावों की अलग अलग परम्पराएँ होती हैं जब हमारे गामों में जब खाना बनाते हैं तो सबसे पहले यह परम्परा होती है की खाने से पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं उसके उपरांत खाना पर बैठते हैं जब खाने पर बैठते हैं चप्पल जूतों को बाहर उतार देते है और नीचे चटाई या कुछ और बिछा कर के हम आलथी मालथी मार करके बैठते हैं और तब हम खाना खाते हैं